नमस्ते मैडम आ हम यह पूछ रहे हैं कि हमारी एक भाभी हैं वह प्रेग्नैंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं मतलब की उनको कैसे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं अभी उनका दूसरा तीसरा महीना चल रहा है

अच्छा और खाने पीने में क्या उनकी देख भाल करें और अगर उनको कुछ ठंडी चीज़ें खानी रहती है तो किस समय उनको दिया जाए

तो और जैसे कि क्या क्या हम कर सकते हैं अच्छा अच्छा

अच्छा तो आपका हॉस्पिटल कहाँ है अच्छा फिर भी कितना दूर अच्छा और कब से कब तक खुला रहता है अच्छा जैसे कि कोई दिक्कत हो तो हम आपके यहाँ लेकर आ सकते हैं अच्छा तो ठीक है फिर और जैसे और कुछ दिक्कत परेशानी हो तो हम क्या कर सकते हैं दिक्कत तो यह नहीं कि बस रहता है कि सोन उनको कैसे सोना रहता है कैसे क्या करना रहता है आपको यह बता दीजिए

अच्छा इससे क्या होता है

ठीक है नमस्ते मैम